जॾहिं कोई पहिरियों दफ़ो ड्रॉइंग करण या चित्र कढण शुरू कंदो आहे त माण्हू ग़लतियूं कंदा आहिनि जीअं त उहे ॾकंदा आहिनि ऐं उन करे ग़लती न थियण वारी हुजे तॾहिं बि थी वेंदी आहे ग़लतियूं सभिनीनि सां थींदियूं आहिनि ऐं असांखे उनखां डकणु न खपे पाण असांखे उनखां सिखणु खपे जीअं असां अॻिते हली उहा ग़लती न करियूं असांखे इहो ध्यानु रखणु खपे त जे कोई इन्सानु जो चित्र था ठाहियूं त उनजो मूंहुं वॾो ऐं बदनु नंढो न थिए सभु हिसाब सां हुजणु खपनि नए कलाकारनि खे पहिरियों त हिकु पैंसल सां हल्को आकारु ठाहिणु खपे ऐं पोइ उनखे अॻियां सही माइने में आकार ॾियणु घुरिजे त हिनसां ग़लतियूं घटि थींदियूं आहिनि जेके चित्र कढण शुरू करण था उन्हनि खे इहो ध्यानु ॾियणु खपे त जेको बि चित्र कढो था उहो शांती ऐं धीरज रखी ठाहिणा आहे तकड़ु न करणु खपे न त त उहो सही न ठहींदो आहे कोई बि नई शइ सिखण लाइ वक़्तु लॻंदो आहे इन करे असांखे कोशिशि कंदे रहणु खपे जेंसिताईं असां सही चित्र न कढण नथा सिखूं पिया